جی وعلیکم السّلام جی جی میں ڈاکٹر عبا شاد بات کر رہی آپ کون اچھا جی بولیے میں آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتی ہوں اچھا اور اُس کے ساتھ

مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سر آ سر کے اوپری حصّے میں پرابلم ہے اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ موبائل زیادہ ریت دیر رات تک چلاتی ہیں نہیں تو آپ کیا لیٹ کے اور جُھک کے موبائل چلا رہی ہیں آپ تو آپ ایسا کریے کہ آپ دیر تک نہ چلا کے اُس کو کم ٹائم کر لیجیے اور جو آپ کر رہی ہیں مطلب جُھک کے موبائل کو دیکھنا اور لیٹ کے موبائل چلانا تو اُس کو کم کریے آپ آپ کو کم کرنا پڑے گا آپ جو یہ کر رہی ہیں لیٹ کے موبائل چلا رہی اور جُھک کے اُس کے وجہ سے آپ کے سر اور آنکھوں میں پرابلم ہے اور جی آپ آ کے مل لیجیے گا جی میں جی بالکل میرے کلینک میری کلینک سینٹینری گیٹ کے پاس بھی ہے آپ وہاں پہ آ سکتی ہیں آپ صُبح دس سے ایک بجے تک میں بیٹھتی ہوں آپ آ کے مجھ سے مل لیجیے

جی جی بالکل آپ آئیے میں آپ کے لیے منتظر رہوں گی جی شُکریہ